हैलो नमस्ते सर असें सुनेआ तुसें अपने खेत्तरें च मखीर लाए दा ते असें सुनेआ तुस मखीरै दी खेती करदे ते ओह् कन्नै करदे बी कोई सत्त अट्ठ वैरायटी दी ते कन्नै तुसें जेह्का तुसें जेह्का मखीर उगांदे में सुनेआ ओह् बड़ा प्योर मखीर ऐ ओह् जेहा ते कुदै थ्होंदा निं ऐ ना कुदै हट्टिया थ्होंदा ना कुदै ग्रांऽ थ्होंदा ना कुदै शैह्र थ्होंदा ते मिगी सनाओ आं केह् भाऽ ऐ जेह्का तुस दिन्ने आं असें बी लैना हा कोई दस्स पंदरां किल्लो अच्छा अच्छा दौ तिन अच्छा अच्छा अच्छा ते नेईं एह् जेह्का तुस आक्खै नै छे सौ रपेआ किल्लो ते एह् इं'दे च फर्क केह् ऐ चार सौ पंज सौ छे सौ केह् फर्क ऐ अच्छा हां अच्छा अच्छा मैंह्गा होई गेदा ते असें लैना जी जी तुस तुस सना दे हे अच्छा ठीक ऐ अच्छा अच्छा नेईं असें लैना कोई त्रीह् किल्लो किट्ठा ते कि'न्ना ते कि'यां भाऽ पौग असेंगी नेईं नेईं नेईं ओह् ते थुहाड़ी गल्ल ते समझै नी अं'ऊ ब बड़ा किट्ठा लैनी अं'ऊ तुसेंगी बी फायदा गै तुसेंगी कोई नुकसान थोह्ड़े ऐ ते ब ऐ प्योर है निं खाइयै बमार बूमार ते नेईं होई जाह्ग कोई तां लैने ऐ में ते कल कि'न्ने बजे हारे आमां में ते ते जेह्का थुहाड़े कोल समां होऐ चलो शुक्रिया ठीक ऐ थुहाड़े दफ्तर औगे कोई शामीं शुक्रिया जी शुक्रिया